जॾहिं बि असांखे डांस जा कंहिं प्रोग्राम हूंदा आहिनि त हुन लाइ असी पहिरीं ई पंहिंजी तयारी ज़ारी रखंदा आहियूं हुन खे ॿ टे दफ़ा करे हिकु हिकु स्टेप बाए स्टेप असां सिखंदा वेंदा आहियूं अगरि असांखे लॻे थो की हा इन में ग़लती आहे त उन जो असां वेही करे सोचे सम्झी सुधार कंदा आहियूं ऐं वरी वापसि हू शरूअ खां हलाईंदा आहियूं गानो जंहिं ते असां नचणु कुॾणु वारा आहियूं हुन ते नचण करे असां वापसि ॿुधी गानो वापसि नचंदा आहियूं नची करे ॾिसंदा आहियूं वीडियो ठाहींदा आहियूं की असां जेकी कमी त कोन्हे हुन में ऐं अगरि कमी हुजे त उन कमी खे रोके उते ई वरी ॾिसंदा आहियूं की छाजी कमी आहे उन खे वापसि हलाए करे ॾिसंदा आहियूं नथो सम्झ में अचे त घर जे वॾनि खां पुछंदा आहियूं जी असां हीअ प्रोग्राम कयूं था सुठो लॻंदो या न घर जा वॾा असांखे हा मंजूरी ॾीयनि था त सुठो लॻे थो त असां उहो करे सघूं था न त असां पंहिंजी वॾनि जी स सूझ बूझ सां सम्झ सां पंहिंजो गानो मटे करे ॿियो गानो हलाए हुन ते डांस करे सघूं था डांस जा घणेई अहिड़ा भाॻ आहिनि जेके धीरे धीरे सोचे सम्झी सिखी करे असां करे सघूं था ज ज़रूरी न आहे असां ॾुखिया भाॻ खणूं सरल सरल भाॻ खणी करे असां पंहिंजो डांस करे ऐं हुन खे अॻियां वधाए वीडियो ठाहे पंहिंजी वीडियो ॾिसी ऐं पोइ डांस खे पूरो करे सघूं था सुधार लाइ असांखे हुन खे सॼो ॾिसिणो पवंदो आहे सॼी वीडियो खे की हा असांजी सही आहे किथे अटिकूं त कोन पिया अगरि अटिकूं था त हुन खे वरी वापसि ॾिसी करे वरी शरूअ खां असांखे करिणो पवंदो ऐं जिते अटकिया आहियूं उते ध्यानु ॾेई करे हुन लाइन खे सुधार करिणो पवंदो